प्रिंसके अम्मी बोलै छियै बच्चा सबके पढ़बै छियै बढ़िआँ से हँ बोलू अहाँ बच्चा सबकेँ पढ़बै छियै बढ़िआँ से नहि अहाँ बढ़िआँ से हँ बढ़ियेँ से तऽ पढ़ाबै छियै बच्चाकेँ ओ

अहाँके दीदी दीदी अहाँके बच्चा सब तऽ बहुत बदमास यऽ हँ दीदी नहि तऽ देखियौ दीदी हम तऽ किलासमे इसकुलमे रहै छियै हम इसकुलमे बच्चाके समझेबै ने करबै आब इसकुल से बाहर निकलि जाइ छै आब उ रस्तामे लड़ाइ झगड़ा बच्चा करै छै तब रस्ताके बीचसँ हम थोड़े लए सकै छियै नहि दीदी अहाँके बेदरा झूठ बोलैये बदमाश बहुत यऽ टेरबे नहि करैया समझेलियै बेदरा झूठ बोलैया ओ किया नहि दै छै ठीक छै दीदी ठीक छै देब